जे जॻहि जी मां हींअर ॻाल्हि कई जंहिं नदीअ जे बारे में मां ॿुधायो उहो होटल खां ॾह पंदरहां किलोमीटर परियां आहे त माण्हू ईंदा आहिनि ऐं हुते आस पास जा घर बि आहिनि जेके पेईंग गेस्ट तरीक़े उनखे ॾींदा आहिनि किराए ते बि ॾींदा आहिनि ॿ ॾींहं टे ॾींहं चार ॾींहं जेको जीअं अचे उहो उन तरीक़े सां उते रहंदो आहे ॾाढा सुठा माण्हू आहिनि होटल बि आहे रहण जी सुठी त उते रेट जंहिं खे चार्ज़िस चइबो आहे उहे बि घटि आहिनि माण्हू ख़ुशी ख़ुशी उते रहंदा आहिनि ऐं पोइ पर्यटक जी स्थिल स्थल जेके आहिनि उनते घुमणु बि वेंदा आहिनि जीअं हिकिड़ी नदी थी तीअं ॿियो मंदरु आहे तीअं हिकिड़ा ॿ बग़ीचा आहिनि सुठा ऐं हिकिड़ो समुंड जो किनारो आहे उते बि माण्हू वेंदा आहिनि उते बि उहो बि थोरो परियां आहे पर हुते बि होटलूं आहिनि धर्मशाला बि आहे जिते माण्हू वञी रहंदा आहिनि धर्मशाला ऐं होटलुनि में सर्विस जेकी ॾिनी वेंदी आहे सेवा जेकी कई वेंदी आहे उनमें उन्हनि खे सुबुह जो नाश्तो ऐं राति जी रोटी हिकु टाइम जी उहो ॾिनी वेंदी आहे त सुठी तरह सां माण्हू उनमें घुमी सघंदा आहिनि उते जा पर्यटक स्थल ॾिसी ईंदा आहिनि